हमे इन्स्टाग्राम कतेक ने फॉलो कयने छियै जैसे भेलय हरिओम राहुल सेना नीतीश चौरसिया रिपु सम्राट एगारह सओ हमर फॉलोवर्स खुद छै हम ओकरामे किछु लोकके फॉलो कयने छियनि दू तीन सओ लोक लोकके हम फॉलो कयने छियै ओकरा सबसँ बहुत किछु सिखलियै हन जैसे किछु लोगसँ सिखलियै हम अपना अपना भाषा अपन भाषाके गर्व करयके चाही हमर ई हमर भाषा मैथिली छिकै तऽ हम अपना भाषाके गर्व करय छियै ईसब भाषा हम हुनका सबसँ आओर फोटोग्राफी फोटो फोटो जैसे सूर्य उदयसँ उदय होइ छै ओ निकलय छथिन ओ पहाड़ी इलाकामे जाइके हम फोटो घिचबय हन बहुत सुन्दर फोटो एतय हन आओर ओकरो सूर्य अस्तके बादमे आओर नदीके किनारेमे जेबय खिचय लए तऽ उ ओकरो समयमे बहुत सुन्दर एतय जैसे खेतमे भी फोटो बहुत सुन्दर आबय छै नदी किनारे गंगाजी नहाबय नहाबय गेलियै तखन भी बहुत सुन्दर आबय छै गन्दा गंगाके तटपर बहुत सुन्दर फोटो आबय छै हम भी घिचबय छियै फोटो जैसे पहाड़ी इलाकामे जाइके हमे फोटो मगर अब हर समय फोटो नहि घिचयके चाही समय समय होइ छै फोटो भी घिचयके समय समय होइ छै फोटो घिचयके जैसे भेलय सूर्य उदयसँ पह सूर्य उदय जखन होइ छै तखन घिचाइ छै फेर अस्त घड़ी नदी किनारेमे घिचाइके चाही सूर्य उदयके पहाड़ी पहाड़ी इलाकाके चढ़िके तखन घिचयके चाही आओर ओकरबाद मन्दिर पर जाइ मन्दिरपर भी पूजा करल जाइ छियै तखनो फोटो घिचय छियै हम ईसब किछु लोगसँ सिखलियै हन भगवानके ई सब हमर संस्कार भेलय फोटो अर घिचनाइ आओर ओकरबाद हम हर जगह जाइ छियै तऽ हर जगह फोटो घिचै छियै आओर हम इन्स्टाग्रामपर किछु लोगके फॉलो कयने छियै हुनका आरसँ सिखलियै हन अपना भाषापर गर्व करयके चाही हमर ई भाषा मैथिली छिकै हमहुँ मैथिलीमे बोलय छियै आओर इएह सब बोलय छियै अपना किछु लोगके फॉलो करिके प्रो फोटोग्राफी अइ से सोशल मीडियापर वायरल छथिन हन बहुत जादा नहि तऽ अपन मैथिली बोलय छथिन हन हमहुँ अर अपन मैथिली बोलय छियै बहुत लोकके हम तो हमहुँ बहुत फोटो घिचै छियै आओर जैसे कॉलेज गेलियै उहोँ फोटो घिच लै छियै कोइ शादी फंक्शनमे गेलियै उहोँ फोटो घिचेलियै बड्डेमे गेलियै उहोँ फोटो घिच लै छियै पढ़य लिखय लए जाइ छियै उहोँ फोटो घिच लै छियै मेन्हदी रस्म जैसे हल्दी रस्म जइसे शादीके कोइ फंक्शन होलय ओजो फोटो घिचै छियै ओमहर आओर अच्छा फोटो अबय छै फोटो अर सब फैमिलीके साथ फोटो हमे अर घिचेबय छियै हन सब फैमिलीके साथ फोटो हमे घिचेबय छियै हन इएए सब करय छियै आओर की सब लोग यही करय छथिन ई सब नॉर्मल आब भए गेलय हइ हर लोग फोटो घिचय छै ओरो देखो फोटो घिचबयके लिये मेकअप चाही मेकअप करय छियै तब फोटो घिचै छियै जैसे होलय फाउन्डेशन लगा लै छियै लैकमेके छै से क्रीम लगबय छियै ओकरबाद फेस पाउडर होइ छै ओकरबाद लैकमे होइ छै लैकमे होइ छै लिपस्टिक होइ छै ओकरबाद होइ छै ओकरबाद होइ छै ओकरबाद बालकेँ हेयर स्टाइल करना करय पड़य छै ओकरबाद कपड़ा अच्छा पहिनेके छै पड़य छै तब फोटो घिचबय छियै हन ओकरबाद तब तब हेयर स्टाइल भी करय पड़य छै ओकरबाद पोज दै पड़य छै ओकरबाद दू गो बहीन होइ जाइ छियै तऽ हम ओकरा पोज करय छियै ओ हमरा पोज करय छै एनाहिये करिके दोनो अपन अथी करय छियै हन सब जे बात छै आओर भेलय हन फोटोग्राफ जे हम फॉलो फॉलो जिनका कयने छियै हुनका अर सबसँ इएह सिखलियै हमे अर वीडियो बनबय छियै हमे अर देखो हमे अर इतना आगे बढ़य छियै तोँ सब इतना आगे बढ़ऽ जैसे हम बढ़ऽ जैसे भेलखिन किछु लोग बनबय छथिन अपन ओ जेना हम ठेठी बोलय छियै हमर मैथिली भाषा भेलय हन ई सब मैथिली भाषापर हमे सब गर्व करय छियै तोहुँ अर सब ईसब बोलहौ एसन नहि छै शर्म नहि आबयके चाही ईसब भाषापर ई भाषा गर्वके बात भेलय हमसब ई भाषा बोलय छियै तोरा ई सबमे शर्म नहि आबयके चाही जे बात छिकै हन नहि बोलयके चाही आओर किछु लोग हमर भाषाके ने मजाक उड़बय छै वएह लए किछु मजाक नहि उड़बयके चाही सुनय लए हमर कहीँ बाहर अगर गेलहुँ ने तऽ हमर ई भाषा सुनयके लिये लोक बहुत चाहय छै कहय छै हे तोँ अपना भाषा कनि बोलहौ तऽ हमे अर बोलय छियै हमर भाषा किछु लोगके बहुत पसन्द पड़य छै आओर किछु लोगके हमरो अर भाषा पसन्द पड़य छै किछु दोसर जगहके लोकके जैसे लखीसराय गेलहुँ तऽ किछु लोग हुनकर भाषा किछु होइ रहलय हइ हमर भाषा उ सुनय लए बहुत चाहय छथिन कहय छथिन तोँ सब कनि अपन भाषा बोलहो तऽ हम आरके जे अपन भाषा छिकै तऽ बोलय छियै यूज करय छियै अपन भाषा पटना जाइ छियै तऽ किछु आओर सुनय छियै जेना जम्मू कश्मीर गेलहुँ किछु आओर बोलह हैदराबाद गेलहुँ कहीँ किछु आओर बोलय छियै हम तऽ अपन भाषा तऽ नहि भुलि सकय छियै हमर जनम भूमि छिकै हमर मातृ माँके जनम भेलै हमर प पिताके जनम भेलै तऽ हमर जनम भेलय जन्मभूमिके भाषा लोक भूलय छै कभी नहि भूलय छै ओनाही हम भी नहि भूलय छियै हमर भेलय मैथिली भाषा इएह तोँ सब तोहुँ सब बोलहो एसन नहि बोलयके छै सब बोलहो आओर फोटोग्राफी इन्स्टाग्रामपर हमर छथिन कुल जितना फोलो कयने छियनि सब इएह भाषा बोलय छथिन इएए भाषा बोलिके वीडियो बनबय छथिन हुनका अरसँ हम बहुत किछु सिखलियै हन हमहुँ हुनका हुनका अरसँ सीखके हमहुँ वीडियो बनबय छियै हमहुँ अर अथी करय छियै आओर